ہمارے گاؤں شہروں سے کافی دور ہے اور یہاں پر ایمبولینس کی سوئدھا بہت ہی خراب ہے ہم لوگ ایمبولنس کو کال کرتے ہیں تو ایمبولنس ہم لوگوں کے پاس آنے میں اور پھر ہاسپیٹل تک جانے میں بہت سارا سمے لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اسے بہت سارا مریض تو کا انتقال بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو بہت سارا مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھے ضعیف بہت بیمار تھے اس کو اچانک سانس پھولنے لگا اور ہم لوگ ایمبولنس کو کال کیے تو ایمبولنس ہم لوگوں کے پاس آنے میں قریب ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگا دیا اور پھر آنے کے بعد ہم لوگوں کو کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہم لوگ ہی جانتے ہیں پھر اس کو کسی طرح لے کر ہاسپیٹل بھاگے ہاسپیٹل جانے سے پہلے پہلے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو بہت سارا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے گھر میں تین بیٹی تھی جو کہ شادی کے لائق تھی جو عورت کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ اب اپنی پیٹ پالنے کے لیے باہر کمانے جاتی ہے یہ سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ ایمبولنس کا لیٹ آنا اسی طرح ہم لوگوں کے آنکھوں کے سامنے بہت سارا واقعہ آیا ایک بار کی بات ہے کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا دوار اپنی دوار پہ وہ اچانک سے بھاگا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑیوں سے ٹکرا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا جب وہ ہم لوگ بہت زیادہ وہ سریئس ہو گیا تو ہم لوگ اس کو لے کر گاؤں کے چھوٹے موٹے کلینک کے پاس لے کر گئے تو وہاں پہ بتایا کہ یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا اس کو بڑے ہاسپیٹل میں لے کے جانا ہوگا تو پھر ہم لوگ ایمبولینس کو کال کیے اور ایمبولینس کو کال کرنے کے بعد ایمبولینس لگ بھگ قریباً ایک گھنٹہ لگا دیا آنے میں جس کی وجہ سے ہم لوگ کتنا تکلیف سہے ہم لوگ ہی جانتے ہیں پھر اس کو لے کر ہاسپیٹل گئے ہاسپیٹل جانے کے بعد جاتے جاتے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے گھر والوں پہ کیا کیا گزرا وہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اسی طرح بہت سارا ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے جو ایک ایمبولینس کے لیٹ آنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہماری رائے ہمارے سرکار سے ہے کہ ہماری گاؤں کی آس پاس ہاسپیٹل بنائی جائے اور ایمبولینس کی سوئدھا بہت ہی زیادہ کی جائے یہ سب سوئدھاؤں پر وشیش دھیان رکھنا ہوگا ہمارے سرکاروں کو تاکہ ہم لوگوں کو اس طریقے کی مصیبت پریشانی نہ اٹھانا پڑے